आं मोजां मोननाय नाफोरा जाबाय मिर्गा ना चान्दा ना सिंगि ना खल ना मागुर ना आमफ्राय खुसिया आं बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय बांसिन चान्दा नाखौ जाना मोजां मोनो मानोना बेयाव बांसिन सु थाया ओंखायनो मोजां मोनो आमफ्राय जानानै बो गोथाव मोनो आरो सिंगि ना मागुर ना बेफोरखौबो मोजां मोनो मोजां मोनो मानसिफ्रा सिंगि ना मागुर ना मिर्गा ना बेफोरखौ जाना बांसिन मोजां मोनो मानोना बेफोरनि सिंगि ना आरो बे मागुर ना बेफोरनिफ्राय केलसियामसफोर बांसिन मोननो हायो स' मानसिफ्रा बेफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय खुसियाखौबो जानानै मोजां मोनो मेक्सिमाम मानसिफ्रानो